اردو زبان جو ہے بہت اچھا ہے اردو جو ہے جیسے سنسکرت لوگ ہندی لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں کا اردو جو ہے بہت اچھا چیز ہے اردو ہم لوگ کو سیکھنا چاہیے اردو ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے اردو جو ہے بولنا بھی چاہیے اردو ایک دوسرے کو پڑھانا بھی چاہیے اردو جو ہے سکھانا چاہیے ہم لوگ اردو کو بہت پسند کرتے ہیں اردو ہم لوگ کا ہے اسلامیہ دھرم میں جو ہے اردو بولنا چاہیے اردو سیكھنا چاہیے یہی سب ہے جیسے لوگ سنسکرت ہندی انگلش بولتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگوں کا جو ہے اردو مکھ بھاشا ہوا اردو لینگویج جو ہے اچھا لگتا بھی ہے اچھا پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے سننے میں بھی اچھا لگتا ہے بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو اردو بھاشا جو ہے بہت اچھا ہے اردو بولنا چاہیے ہاں اردو کو کوئی خراب بھاشا نہیں ہے اردو ہے بہت اچھا بھاشا ہے جو اردو بھاشا جو ہے صحیح ہے ہم لوگ اردو بھاشا سے ہی کرتے ہیں اردو بھاشا ایک دوسرے کو پڑھانا چاہیے ایک دوسرے کو سکھانا چاہیے ایک دوسرے کو سے بات کرنا چاہیے ہم لوگ جو ہے اردو